आतां स्पोर्ट्स आस पय ताक खूब फिटनस जाय आसता सो सगले स्पोर्ट्स ते जर आसूं क्रिकेट फुटबॉल बॅडमिंटन स्विमींग नाल्या एथलॅटिक्स सो आत म्ह सगल्याक फिटनस जाय टॉप लॅवल फिटनस ती बी बारीक सारीक चलना क्रिकेटा तरी माश्शी फिटनस कमी आसपा शकता किद्या स्टेशनरी स्पोट म्हळ्ळ्या चड धावप बी कांय आसना पूण तातूंत सुद्दां तुक खूब फिटनस जाय यू नीड टू हॅव गूड फिटनस बी एनिर्ज्येटीक रावपा मागीर तुका म्हळ्ळ्यार तूं धावपाक जाय जाल तुक स्टॅमिना बिल्ड करपाक तुका खूब फिटनस जाय पडटा तुक एक्सर्सायज करूंक पडटा मागीर फुटबॉल खेळचो आ तूं हे खेळान तुक खूब धावपा पडटा सो तुगे एंडुरन्स तुक खूब वाडोवपा पडटा सो तुक का कार्डयोवॅस्कुलर एक्टिविटीज अशी करपा पडटा माई तुज पांय काव्ज काव्ज मसल्स सो ता ते तुका खूब बॅल्ड डॅवोलॉप करूं पडटा सो तातून तुक जिमा वसचें पडटा सो तूं तुजी फिटनस तुक टॉप लॅवल आसपा जाय सो ते जिमान वसप तुंयें डेली ट्रेन करप डेली एक्सर्सायज डेली गूड फूड सो अश करून तूं फिटनस बिल्ड करपा मागीर स्विमींग सो स्विमिंगा सुद्दां तुका खूब स्टॅमिना जाय आसता एंडुरन्स जाय सो तातू सुद्दां खू खूब प्रॅक्टीस जाय आसता मागीर फुटबॉल बास्केटबॉल सो बास्केटबॉला तुक क्वीक तुगे एथलॅटीक बॉडी जाय आसता तुक हायट जाय आसता तुक तुजी जंपींग पावर वाडोवपा लागून तुक तुजी लेग्स डॅवोलॉप करूं आसता सो हें सोगलें फिटनस सो फिटणसा परमाणे तुगे बॉडी कितली हँडल करूंक शकत तें कळटा मागीर बास्केटबॉलान तुक हाय हाय जंप मारूं पडटा सो तुक तुगे काव्ज मसल ट्रेन करूं पडटा तुजी आर्म्स ट्रेन करूं पडटा मागीर बायसॅप ट्रेन करूं पडटा सो हे सगले तेरेचे फिटनस फिटनस तुंयन कश करप जिमा वोसप आनी बॅलन्स्ड डायट दोवरप आनी डेली एथलेटीस वन ऑर एक्सर्सायज करप माई मॅडिटेशन करप माई हें सोगलें फिटणसा आसता मेक अ गुड ऑल रावंड बॉडी मागीर तुक लेग्स ट्रेन करपा जाय ताल्या तुंवेन लंजीस मारप नाल्या स्कॉट्स मारप माई तुक बॅक बिल्ड करपा जाय आल्या तुंयें स्ट्रॉंग बॅक बिल्ड करपा जाय तुक गूड फावंडेशन करपा जाय कोर मसल्स वाडोवपा जाय आल्या तुंयें एब्स मसल्स मारप नाल्या कोर बॅलंस एक्टिविटीज करप मागीर तुका आर्म्स तुक बायसॅप वाडोवंक जाय वाडोवपा जाय आल्या बायसॅप कर्ल मारप तुका आर्म स्ट्रँथ वाडोवपाक जाय तुंयें कर्ल्स मार बायसॅप कर्ल्स मार नाल्या शोल्डर एक्सर्सायजीस कर ओवर हॅड मुव्ज कर ना पूश अप्स कर सो हे सगले तुगेले बॉडीची पावर वाडोवपा यूज करता मागीर आनी खंयचो स्पोर्ट वॉलिबॉल सो हातू सुद्दां तुक जंप जंप जाय आसता आन तुक क्वीक रिफ्लॅक्स जाय आसता सो तें सुद्दां आय मुमँट तुक रिफ्लॅक्स सामकें क्वीक आसपा पडटा सो तें सुद्द तुगे फिटनसा आसता